ना हमनायखौ मानसिफोरा गोबाङानो गाज्रि होन्नानै बुङो जेरै ना हमनानै जाग्रानि फिसा बायदि बायदि बुंनाय जायो नाथाय ना हमग्रानि ना हमग्रायासो मिथिगौ गावनि जिउखौ दैदेन्नायनि थाखाय गावनि नखर सालायनो थाखाय बेसे खस्थ' खालामनानै सान हर खस्थ' खालामसेयावबो नखर सालायो ना हमनायनि जाहोना जायैबाय गावनि नखरखौ फेहेरनो थाखाय माखासे रांनि गोनांथि जायो जाय रांखौ मोन्नो थाखाय दि दिनै गामोन ना हमनो थाखाय होसोनांगौ जायो थाइसे थाइनैबाबो होसोनांगौ जायो ना हमनाया सादारन सान्नाया लानाया मोजां नङा मानो होनबा खायसे माखासेफोरा गावनि नखरनि थाखाय नांथाब नांथाब मोना सान ना हमैनो थाङो जेरै बाजाराव फान्नो थाखाय गावनि न'खौ सालायनो थाखाय फिसा फिसौनि लुबैनायनि थाखाय ना सारनानै माखासे नखर सालायो नखर सालायनायनि गावनि न'खरखौ गसंथिहोनो लुगैयो जेरै संथिहोयो माखासेफ्रा जेरै ना हमनानैनो गावनि जिउखौ दैदेनलांगासिनो दं गोबां मानसिफोरानो ना हमनानै गावनि नखरखौ सोलाय सालायलांगासिनो दं बेबादिनो गावनि नखर सालायलांनायाव गोबांफोर नांनाय बुस्थुफोरखौबो मोनहोनो हायो गावनि बे लुबैनाय गावनि सान्नाय हनायफोरखौबो जाफुंहोनो हायो थाइसे थाइनैनि थाखाय ना हमहैनाय गावनि नखरखौ सालायनायाव गोबां मदद खालामो ना हमनायावबो